हँ हम अपना हाथसँ रुमाल पर पेंटिंग कऽ कऽ अपन दोस्तकेँ गिफ्ट केलियनि आ भावुक मूल्यसँ बेसी होइत छै किआकि ओहीसँ ओहीमे दिन रातिक मेहनत आ मोनक भावना जुड़ल रहैत छैक किआकि हम नीकसँ नीक डिजाइन बनबय चाहैत छियै जे हमरा दोस्तकेँ नीक लागै हम ककरो कॉपी नहि करय चाहैत छियै हम चाहैत छियै जे डिजाइन कतहु नहि बनल होइ ओ डिजाइन हम बनाबी जे हमरा दोस्तकेँ नीक लागनि आओर ओना हम अगर कतहु दोसरोकेँ देबनि तऽ हमर डिजाइन ककरो पास रहै नहि तऽ हमरा ओहो नीक कहथि आओर हमर सौँसे नीक लागय आओर हम एक दोसराके कॉपी नहि करय चाहैत छी आओर राति मेहनत बहुत मेहनत कऽ कऽ हम करय चाहैत छी हमर दोस्तकेँ पसन्द पड़नि आओर नीक लागनि आओर नीक लागनि